आं गांसे माबा जोमग्रा बायदोंमोनहाय इन्दिनि आगरा बिराद मोजां बुन्दुराम आगरमोन इन्दियाव एरनाय आरो दामाबो बिराद मोजां आरो बांद्राय दाम लायाखै खम लादों ओमफ्राय दांनो बिराद मोजां स्मुथ आरो इन्दिनि आरो थान्दाथार मोजांथार आं बिराद मोजां मोनदों